आसामाव बायहेरायाव बेरायहैनो आरो रंजानाय बाजा खालामनो थाखाय साबसिन आरो हामसिन जायगाया जाहैबाय काजिरङा नेशनेल पार्क आरो गुवाहाटिआव साइन्स मिउजियाम बेफोरबायदियाव जों लोगोफोरजों ज' थांनानै स्कुलनिफ्राय लांनानै कलेजनिफ्राय थांनानै बेफोरबायदियाव जों जिब जुनाद बिदिखौ नायनो जों मोजां मोनो जेरै बिसोरनि थानाय मानाय बेफोरबायदिजों जों रंजानाय मोनो लोगोफोरजों ज' ज' थांनानै बेरायनानै बेफोरबायदियाव जोङो रंजानाय मोनो आरो साइन्स मिउजियामआव जों साइन्सफोरनि बायदिसिना बायदिसिना जों नुनो मोनो बानायनानै दोननाय बेफोरबायदिखौ जों नायनो मोजां मोनो लोगोफोरजों थानानै ज'ज' आरो जों बेरायनो मोजां मोनो लोगोफोरजों ज' ज' जेराव मेराव बेरायनानै मोजां मोनो आरो लोगोफोरजों थाबा गासिबो दुखु सुखुजों बावगारनाय बेफोरबायदिजों जों बायहेरायाव बेरायनो मोजां मोनो बायहेरायाव बेरायहैबा रंजा बाजा खालामनो थाखाय साबसिन हामसिन जायगाया जोंना बिदिनो मानास नेशनेल पार्कआव जोङो आसामाव आसामनिनो बियो गंसे मानास नेशनेल पार्कआ बेखौ जों बेहाय थांनानै जोबोद मोजां मोनो जिब जुनार जेरै मैदेर मैदेर मै गान्दा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो जेरै मोसा सिंह बेफोरबायदिखौ नुनानै जों गोजोननाय मोनो लोगोफोरजों थांनानै आसामआव आसामनिनो मोनसे मुंदांखा बे पार्कआ बेनि थाखाय जों मोजां मोनो बेफोरबायदियाव थांनो थाखाय